जोंनि गामियाव जुदि सोरबाफोर माबाफोर हथारै आथिं आखाइ बायब्रबनाय जायो अब्ला जों मा खालामो जों हाखु दाखु खारलाय लायनानैहाय बारियावहाय थांब्रबनानै मा मोनगोन मा मोना जेरै बंफां राखेब फात गाजा बेखौहाय खानानैहाय सुनानै अन्थाइजों देग्लिनानै मोननैजोंहाय उनग्लिनानै दैजों लागायना जेरै बेखौ फुननानै होयो फुननानैहाय जोङो डाक्टारनावहाय मोनस्लाबाबा बे क्रेक बेनडेजखौ मोनस्लाबाबा बे सि गुरैखौनो लानानैहाय जोङो फांथेनानै खानानै होनांगौ ओमफ्राय जों खानानैहाय गोरा खानांगौ आरो खानानै जों लानांगौ सानसे सानसे खानानै जों दै एसे एसे होनांगौ आरोबाव अखानायैबो जों होफिनबावनांगौ जों सानथाम सानब्रैखौहाय मोजां गोरा खानानैहाय लानांगौ बारा खामानि मावनो नाङा दलर जिरायनानै थानांगौ अब्लानो जों बेफोरजोंनो जों फाहामथायखौ मोजाङै लाखिनो हागोन आरो बेनो